اُن دنوں کی بات ہے میں میرے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لئے للنگ قلعے کی چڑھائی کرنے گئے تھے آس پاس کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا چرند پرند کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں مور ہرن وغیرہ پرندے اور جانور ہم نے دیکھے اِس کے بعد ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھوڑی دور چلتے ہی ہمیں پاس میں ندی کا پانی بہتا ہُوا نظر آیا ہم خوشی کے مارے ندی کے پاس پہنچے ہاتھ مُنہ دھویا اور مزہ کیا پھر کچھ وقت وہاں پر اپنا وقت گزارا اور سکون سے بیٹھ کر جنگلات کا اور پہاڑوں کا لُطف اُٹھایا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں دور سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں وقت گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے کا وقت قریب آنے لگا پھر ہم اپنی سواریوں میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے